ہاں تقریبآٓ تین چار سال پہلے میں ہماچل پردیش گیا تھا ہماچل پردیش زیادہ تر پہاڑی پہاڑی ایریا ہے اس علاقے میں ہر جگہ پہاڑ ہیں تو وہاں ہم اپنی کمپنی کے ساتھ گئے ہم ہماری کمپنی میں سے چالیس پچاس لوگ تھے صبح جب ہوٹل میں رکے رکنے کے بعد باہر نکل گئے واکنگ پہ تو واک کافی وہ پہاڑ کے چڑھا ہوں ہم ہم لوگوں کی زیادہ عادت نہیں تھی چلنے کی اور خاص کر پہاڑ پر چڑھنے کی تو چل دی ایک کلو میٹر دو کلو میٹر چلنے کے بعد ہم سبھی کے ہم سبھی تھک کافی تھک گیے تھے ہوں وہاں کے جو لوکل باشندے ہیں وہ آسانی سے تین چار کلو میٹر چڑھ لیتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھنا مشکل ہے اور اترنا بھی مشکل ہے کیوں کہ جب اترتے ہیں تو پنجوں میں کافی درد ہونے لگتا ہے ہوں تو وہاں جب یہاں وہاں گئے تھے تو ایسا تھا کہ وہاں کے لوگ کیسے زندگی اپنی بسر کرتے ہوں گے پہاڑوں پہ وہاں کی زندگی تھوڑی مشکل ہے مقابلے دلی یو پی کے بسر کرنا